बे जिउआव सोलोंथाइखौ बेसेन गोनांसिन होननानै सानो मानो होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइआनो सासे सुबुंनि थांना थानायनि लामाखौ दिन्थियो आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला जिउआव थांना थानो थाखाय मेगन नुयि बायदि एबा खाना बायदि जायो बेनिखायनो आं सोलोंथाइखौ बेसेन गोनांसिन होननानै